हेल' औ औ माबा जि नांगौमोन औ जि नांगौमोन माथानि दख'नायाथ' दाम जाजोबबायहाय गासिबो नोंनोबा माबायदि दख'नाखौ नांगौ आगर गुबै फ्लेन ए आगरगुबैयाथ' दाम गोसा जाथारबायहाय नै दा मोना मोना दुइ हाजारनि दख'ना गैला दा नों बायथ'याखैनो खोमा दख'नाखौनो

पच्चिसनि सिङाव दख'ना गांसेबो होनो हाया नै दा आगर गुबै आगर गुबै दख'नाखौ पच्चिसनि सिङाव होनो हाया नै दा माबा आगर लानायफोरा बिदनआव आगर लानायफोराथ' दा दुइ हाजार जाबाय नों थांनाय बोसोरावसो बायदोंमोन दां बे दामा थांनाय बोसोरनिसोमोन दा नोंला नोंयो मोनदोंबा रेजेकखौसो मोनगोन बेबायदि मोजां जिखौ बिदियाव मोनला नै दा मोना दा मोनला मा माहोनो दामा खुन्दुंनि दामानो बिराद गोसा जाबाय ना आरो इसोरलाय दाग्राफोरनोबो होनांगौना दाग्राफोराबो दा लायो दुइ हाजारानो दुइ हाजारानो जाजोबबाय नै दा बे आगर लानाय दख'नाया दुइ हाजारनि सिङाव दख'नाखौनो हरनो हाया ओमफ्राय आगर गुबै फ्लेनफोराथ' पच्चि सनि सिंयाव जाखाया मोनखाया ए बिदनाव आगर लानाया बिदिनो पनसास थाखाफोर खमायनानै लांजागोन आरो दुइ हाजारनि एसे गाहायाव उननिस स पनसास थाखाफोर मोना नोङो सेमोन बायनायखौनो एबार बायनाय बायदि सानदों दां थांनाय मेसेंयाव बायनायखौनो रेजेकसो रेजेकसोमोन खोमा दख'नाया नों लानाया ओंखायनो खमाव ओंखायनो खमाव मोनबोदों नोङो दा दख'ना दाम खमनि मोनला रावबो फाननो नो हाला फैदो नोङो माबा मा होनो लांफैयोबा ओमफ्राय दामखौ खिनथाहरखाबाय आरो बिदिनो पनसास ताखा खमायना हरनो हागोन बारा खमायना हरनो हानाय नङा